नमस्ते जी बोलिए किस से टूट गया है ओह अच्छा तो लखन नगर में है कहाँ से आप बोल रहे हैं अच्छा अच्छा तो कैसे टूट गया है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

तो दुकान पर लेकर आइए हाँ तो उसको देखते हैं कि क्या क्या कैसे हुआ है कितना ख़र्चा आएगा कितना इसमें टूटेगा कितना टूटा है कैसे और कही कुछ पार्ट का नुक़सान नही हुआ है तो यह सब देखना पड़ेगा ना हाँ जी हाँ वही मतलब अब जब गिरा है तो अंदर क्या क्या पार्ट नुक़सान हुआ है यह तो देखना पड़ेगा ना तभी बता सकते हैं हाँ कितना आएगा डिस्पले अब कई प्रकार के आते हैं कई कंपनियों के आते हैं जैसे आपके दावर सब कंपनी के अलग अलग रेट होता है तो जो कंपनी के जैसे लेंगे अब जो जैसे इसका रेट जो होता है उतना अब लगे पैसा लगेगा अपना बस से आ जाइए पूर्व साइड में सूरजकुंड है देखे हैं सूरजकुंड वहीं सूरजकुंड के पास है सूरजकुंड के पास है सब लोग जानते हैं किसी से पूछ लीजिएगा वे बताएंगे बाक़ी बाक़ी जगह आइए शाम मे लेकर आप लेकर आइए उस हिसाब से देखते हैं देखा जाएगा क्या कमियाँ हैं क्या प्राब्लम्स हैं आठ सुबह और दस बजे खुलती है और शाम को लगभग वही आठ वाठ बंद होती है आठ साढ़े आठ बजे आठ साढ़े आठ बजे बंद हो जाती है फिर बीच मे चाहे इस बीच बीच में चाहे डेरा पर ले आइएगा वही देख लिया जाएगा

ठीक है हाँ नहीं तो ठीक है नहीं टाइम निकाल कर उसको लाइए देखते हैं अपना आते हैं

ठीक है ना ठीक ठीक है ठीक ठीक यस यस इतना जल्दी आ जाते हैं